कदैं कदैं ऐसा होंदा के साढ़ै कोल टाईम घट्ट होंदा ते असैं जल्दी जल्दी च रुट्टी बनानी होंदी ते अस केह् रुट्टी बनाई सकने असैं केह् करना चाही दा के साढ़े कोल रसोई च देहीं पैदा होंदा देहीं लैत्ता बिच्च धनियां पाया हल्दी पाई ते ओह्दा कढ़ी त्यार होई जंदी दो मैंन्ट च कढ़ी बनी जंदी भिरी ओह्दै कन्नै केह् होंदा कि अगर कोई सब्जी नेंई लब्भै दी होऐ साढ़ै ग्रांऽ च अपनै बाड़ू बगीचे होंदे अपनैं बगीचैं च चली जाओ इक पत्ता गोभिये दा लैओ इक पालकै दा लैओ इक प्याजे दियां भूखां लैओ मतलव मिक्स करियै अस ओह्दी बी इक सब्जी बनाई सकने आं ओह्बी जल्दी बनी जंदी ऐ जां ते केंई बारी साड़े कोल टाईम नी होंदा असैं कुतै अमरजैंसी जल्दी जाना पौंदा जां साढ़ै घर कोई मैह्मान जां परौना आई जंदा उसलै अस सोचने कि साढ़ै घर इस सब्जी पेदी ऐ अस दूई केह् बनाई सकने आं जल्दी च ते घरै च अगर आलू पेदे होन तुस आलू कट्टो बरीक बरीक ओह्दी चिप्स बनाओ ओह् बी इक सब्जी बनी जंदी ओह्बा टेस्टी होंदी खाने च जां अपने बगीचे च चली जाओ उत्थैं दऊं प्याज दे दो प्याज तोड़ो प्याज कट्टो दो पत्ते पाओ बिच्च मतलव मिक्स सब्जी बनी जंदी ते अगर अगर असैं मतलव साढ़ी रसोई च केंई बारी दालां खत्म होई जंदियां ते साढ़ै कोल दाल नी होंदी ते अस केह् सब्जी बनाचै तो अस उसलै पीले चौल बनाई लैन्ने पीले चौल देहीं कन्नै काई लैन्ने खिचड़ी बनी जंदी ओह् बी अस अपनी ओह्दे च रसोई बिच्च यूज करी सकने जल्दी जल्दी बनानै कन्नै केंई सारियां चीजां जेह्ड़ियां जल्दी बनी जंदियां न जियां के तुस दुध्द बिच्च चौल पाओ खंड पाओ ते खीर बनी जंदी ऐ पीले चौल बनाओ खिचड़ी बनाओ देंही च मोगरा पाओ देंही च मोगरा पाइयै बी सब्जी बनी जंदी ऐ मतलव केंई किस्म दा जेह्ड़ी ऐ आ केंई किस्म दी सब्जी बनी जंदी ऐ अगर बेसन पेदा होऐ बेसन च इक प्याज कट्टियै पाओ आलू कट्टियै पाओ ओह्दे निक्के निक्के टुकड़े करियै बेसन च तुस पकौड़े टाईप बनाई सकदे ओ ते ओह् बी फुल्के कन्नै शैल होंदे न खाने गी ओह् साढ़ी अपनी डोगरे दी सब्जी होंदी ऐ एह्दे कन्नै गै अगर असें कुतै जल्दी जाना पेआ बाह्र साढ़ै कोल टाईम घट्ट होंदा केंई साढ़ियां भैनां जेह्ड़ियां न ओह् डयूटी पर जंदियां मतलव कुतै असरजैंसी जाना पवै सब्जी नेंई होऐ तो अस इयै नेहियां सब्जियां जेह्ड़ियां जलदी बनाई सकने